हैलो हँ हम महिषीसँ बाजि रहल छी कहलहुँ जे छब्बीस तारीखकेँ काल्हिक डेट मे हमरा महिषीसँ पटना जायक रहय हमरा अहाँके ऑटो चाही अहाँ हमरा उपलब्ध करा सकै छियै अगर करबा सकै छियै तऽ अहाँ हमरा घर पर काल्हि दस बजेसॅं पहिले आबि जेबै